मैंने कल नए जूते खरीदे थे नाइक के जिसका सोल बहुत टाइट है जिसकी मुझे चलने में दिकत आती है बहुत देर पहनने में पैरों में पसीना भी लगता पैर दुखने भी लगते हैं इसकी क्वालिटी बहुत इसका कलर बहुत पुराने ज़माने का है इस और लुक भी बहुत अच्छा नहीं है और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है